हमारे स्कूलों में पहले शहरी और ग्रामीण स्कूलों में बीच का अंतर यह है कि हमारे गाँव के लोग बच्चे खेती बाड़ी में करते हैं उनके माता पिता भी और बच्चे भी साथ साथ लिए रहते हैं तो उनको जो है समय से खाना नहीं मिल पाता है समय से भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता और शहर के जो बच्चे होते हैं उनको खेती बाड़ी और काम धाम से कोई मतलब नहीं रहता है सिर्फ़ इस्कूल जाना और इस्कूल से फिर वापस घर आना तो उसमें अंतर यह है कि उनके पास समय का बचत रहता है वह जो है सिर्फ़ माता पिता जो है सर्विस करने वाले होते हैं या नौकरी वाले होते हैं तो अपने बच्चों को समय से भोजन दे देते हैं समय से स्कूल भेजते हैं और गाँव के लोग जो हैं खेती बाड़ी में लगे होते हैं तो उनको समय से खाना नहीं मिलता है समय से भोजन नहीं मिल पाता है समय से उनको कापी किताब नहीं मिल पाती यही विशेष अंतर है और